जीअं त असांजे महाराष्ट्र में शॉपिंग करण जा जाम आस्थानु आहिनि जीअं त तव्हां छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स ते वेंदा तव्हांखे फ़ैशन स्ट्रीट आहे फ़ैशन स्ट्रीट में कमु से कमु ॿ हज़ार दुकान रोड ते दुकान आहिनि जिते तव्हां रेडीमेड कपिड़ा वठी सघंदा आहियो हुनखां सवाइ तव्हां सॼे महाराष्ट्र में ऐं बॉम्बे में ऑल त वॾा वॾा मॉल आहिनि जिते तव्हां पंहिंजी शॉपिंग ऐं पर्चेसिंग करे सघंदा आहियो हिते हर हिकु शहर में हिते हर हिकु शहर में डी मार्ट्स आहिनि जिते तव्हां पंहिंजो खाधे जूं शयूं ऐं पंहिंजे अनाज ऐं किरियाने जो सामान तव्हां वठी सघंदा आहियो उनखां सवाइ जिते मां रहंदो आहियां उल्हासनगर उनखे त तव्हांखे मेनुफेक्चरिंग हब चयो वेंदो आहे उल्हासनगर में तव्हांखे जे कपिड़ो खपे त उल्हासनगर में तव्हांखे गजानन मार्केट में तव्हांखे हर क़िस्म जो कपिड़ो मिलंदो लेडीज़ जेंट्स ॿारनि जो कपिड़ो उल्हासनगर में इहो कपिड़ो ठाहियो वेंदो आहे ऐं हिते उल्हासनगर खां आसे पासे जे शहरनि में हितां वेंदो आहे उल्हासनगर में इलेक्ट्रिकल बि मेन्युफेक्चरिंग हब आहे उल्हासनगर में तव्हांखे इलेक्ट्रिक जूं हर हिकु शइ तव्हांखे हिते ठाई मिलंदी तव्हांखे पंहिंजे नाले सां ठही मिलंदी तंहिंखा सवाइ उल्हासनगर जे पंजे नंबर में वॾी गाउन बाज़ारि आहे इहे सॼे हिंदुस्तान में त ठीक पर हिंदुस्तान खां ॿाहिरि बि उहा बाज़ारि फ़ेमस आहे हुते हर हिकु क़िस्म जा गाउन तव्हांखे मिलंदा जीन्सूं उल्हासनगर जे पंजे नंबर में ठहंदियूं आहिनि जेके सॼे हिंदुस्तान में हितां वेंदियूं आहिनि थैंक यू